वैसे तो मुझे सभी प्रकार का भोजन पसंद है पर में ज़्यादातर अधिकांशतः मैं थोड़ा चटपटा ही खाना पसंद करता हूँ चटपटा से चटपटा मुझे बहुत ही पसंद है और इसके लिए मैं यह हमारे जिले की एक बहुत ही चर्चित दुकान अपनी असाटी चाट भंडार से मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है वहाँ काफ़ी अच्छा खाना बनाया जाता है अन्य स्टोर्स की तुलना में या इसलिए वह काफ़ी चर्चित भी है वहाँ पर लोगों को अच्छा अपने मन पसंद का खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है